हेलो हँ बोलिऔ नमस्ते बोलिऔ हँ बोलली की से हमरा इधर तबाही देखिऔ मतलब से घर इन्द्रा आवास मिलैत छै आ सरकार तरफ से ओहिके बाद नाली उली लोग बनबैत छै औ ओहिके बाद ई छै की वृद्धा पेन्शन मिलैत छै सबके लेडिज ओडिज केभी रहै जेकर साठि वर्ष पूरल छै हुनका वृद्धा पेन्शन आर मिलैत छै ई सब लाभ छै हमरा इधर गावँमे तऽ रोड गावँमे रोड तनी खराब छै लेकिन ओहि लए देल गेलै हन अप्लीकेशन मतलब फारम भरिके देल गेलै हन ओहि रोड के लिए ओ सब भी देखिऔ की होइत छै ओ मुखिआके थ्रू देल गेलै हन हँ रासन पानि भी मिलैत छै तब रासन पानि मिलैत छै मतलब गेहुँम चावल मिलैत छै डीलरके यहाँ नहि फ्रीमे मिलैत छै पैसा नहि लै छै फ्रीमे मिलैत छै आओर कहिऔ हँ दिक्कत छै लेकिन किछु किछु दिक्कत तऽ रहबे ने करैत छै ई जनबे करैत छियै कि मतलब सरकार तरफसँ आबैत छै तऽ किछु कटौती हो जाइत छै किछु ओहिमे से लोग काटि लै छै जे सब ओहिमे मुखिआ रहल चाहे डीलर रहल ओ सबमे किछु कटौती हो जाइत छै ने नहि नहि जनकारी नेनाइ तऽ जरूरी छै जानकारी आजकल नहि लेबै तऽ दिक्कत हो जाइत छै बहुत घोटाला चलैत छै आजकल नऽ एहिके कारण बस कॉल करलीयै तऽ बढ़िआँ करलियै ने हँ तऽ बोलली की से अभी मानिके चलिऔ ई हमरा इधर से रोडके व्यवस्था नहि हए नलजल छै ने तऽ से नलजलमे ठीकसे पानि नहि आबैत छै बुझलियै ओएह कारणवश हए ने हमसब अप्लीकेशन देने रहियै फर्म भरिके देने रहियै मुखिआके वार्डमे मतलब वार्ड वार्ड नम्मरके थ्रू देल गेल रहए मुखिआके मतलब पानि भी नहि ठीकसे आबैत छै ने ओएह कारण हइ ने तऽ फारम देल गेल रहए भरिके तऽ अभी तक ओहिपर कोइ चान्स कोइ अथी नहि लेलकै हन एक्शन कोइ नहि लेल गेलै हन किए ई पानि जे आबैत छै ई छै तऽ ठीक ओ ब्लॉके से होयतै नाम ओ तऽ ठीक हए तऽ हमरा एक बुझाइत छै ब्लॉके जाए हँ हँ